इस क्षेत्र में देखे गए पक्षी मुझे सबसे अच्छा तोता लगता है और कबूतर लगता है मेरा पसंदीदा पक्षी तोता है क्योंकि मेरी छत पे डेली आता है और वहाँ पर मैं एक टमाटर रख देता हूँ और उसको खाता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है पसंदीदा है वो आप मेरे छत पे बैठता है डेली डेली डेली और बहुत ही अच्छा लगता है तोता वैसे कोयल भी और ही अच्छी पसंद है लेकिन कोयल मेरी छत पे मेरे यहाँ पे है नहीं है कोयल तो ज़्यादातर जंगलों में मिलती हैं बाजार में शहर में नहीं मिलती गाँव में भी नहीं रहती है कोयल मेरी छत पे तो डेली कबूतर और तोते आते हैं जिससे मैं डेली उनके सामने जाता हूँ वो भी रहते है उड़ते भी नहीं है अच्छे मैं बाजार से आता हूँ तो उनके लिए कहीं हरी मिर्ची लेके आता हूँ कहीं टमाटर लेके आता हूँ कोई जामफल लेता हूँ और उनको खिलाता हूँ